हँ करू मुजफ्फरपुरमे स्थानीय सरकार अराजनीतिक संरचनाके अछि प्रशासनिक प्रभाग निर्वाचित अधिकारी राज्य आओर राष्ट्रीय सरकारमे प्रतिनिधित्व की अहाँ अपन जिलाके किछु विधायक राम सूरतजी एहिठाम जे अइ से बहुत ई जजुआर गामके बहुत किछु कयलनि रोड बिजली जजुआरमे जे अइ से दुर्गाजी सेहो बनैत छथि आओर बहुत भगवतीसभ छथि देवताके जे अइ से एहिठाम मिथिलाके जे जतेक लोक छथि ओ बहुत काज कऽ रहल छथि आओर ओ जिलाके लेल जे काज कयने छथि ओहीपर अपन विचार राखी कऽ सकैत छथि जे विजेन्द्र चौधरी सुधारक जे जे अइ से छथि एहिठाम जे अइ से ई गाम जे अइ से जनसंख्याके बहुत लोक सभ रङ्गके जे अइ से मैथिलीवला लोक छथि जेना एहिठाम जे अइ से जेना कहल गेलैए जे अइ से विद्यापति सेहो एहिठाम महादेव आयल रहथिन ओ जे अइ से हुनका एहिठाम चन्दा झा छलाहए जे अइ से ओ जे अइ से मैथिलीके जे अइ से सुदर्शन बाबू कवि जे अइ से जे अइ से छलाहए ईसभ जे अइ से बहुत मिलि कऽ काज धन्धा जे अइ से एहिठाम कयलनि एहि गामके जे अइ से बहुत विकास भेल एहिठाम जे अइ से अन्य तरहक लोक सभ मिलि जुलि कऽ भक्ति मैथिलीके जे अइ से कार्यक्रम करैत छथि